ہیلو جی بولیے کون جی اچھا اچھا اچھا

جی جی وہ تو ہو جائے گی کہنا اُس سے بتائیے جی ابھی تو میرے پاس ٹائم پانچ دِن کے بعد میرے پاس ٹائم ملے گا ہمیں جی تو آپ کو جی جی جی

ٹھیک ہے آپ کی باتوں کو ہم پورا سمجھ رہے ہیں جی جی تو وہ آپ کون سا ڈگی کا منگاؤں تو ٹھیکے کی ڈگی کا یا اسٹارٹ اسپورٹس کی ڈگی گا ٹھیکے پہ ڈگی گا کون اپنا دھیلی وائرنگ والی جو یا ٹھیکے میں ٹھیکے میں یا اسکوائر فٹ میں اچھا اچھا کتنے دِن میں آپ کو کام کمپلیٹ چاہیے آپ کو کتنے دِنوں میں کام کمپلیٹ چاہیے کمپلیٹ ہو جانی چاہیے اچھا تو فی الحال یہ کہ ہم بتا دیجیے آج کتنا تک دے سکتے آپ ہم کو پیسے کام کرنے کا کام کرنے کا کتنا پیسہ دے سکتے ہیں آپ اچھا اُس میں جو ہے پینٹ بھی دینا جتنا پینٹ آپ دو گے بھائی اسی حساب سے پھر آپ کا خرچ بیٹھے گا ہے نا جی ہاں نہیں تو آپ بتا دو پھر آ کے ہم آپ کا گھر دیکھ لوں کتنے پینٹ ہے نا پینٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کتنی خرچ پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے